आई बाबा काका काकी चाचा चाची बाबू दीदी भया भाबी अंकल आण्टी मम्मी पप्पा माँ मागीर भाऊ दिदी भया तित्यू दिदी तितीन मावसो मावशी मामा मामी नाना नानी च्याची भया भाभी बाई ताई मामाई मावसो आजी आजो आजोबा अंकल आण्टी ग्रॅणमा मांय पांय बुआ खाला अब्बू बायीजान अम्मीजान दादा दादी बडी माँ छोटी माँ